खाना फोथायनाया मोनसे ओंथि गोयै फोथायनाय खाना फोथायनाया जोंनि समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों खाना फोथायनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा गावजों गाव एना एनि खौसेथि गैज्लायै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो बे खाना फोथायनायनि गेजेरजोंनो समाजाव सुबुंफोरा सोरबा जिउ खोमानो गोनां जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि जोंनि समाजावहाय खाना फोथायनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा माखासेया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरा गावनि बाइ बाहागिफोरखौ नागारनानै थानो गोनां जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों बे खाना फोथायनायानो समाजाव खौसेथि गैज्लायैखौबो लानानै फैयो नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोबां सुुबुंफ्रा सोलोंथाइ मोन्नायलाय खाना फोथायनाया जोंनि समाजनिफ्राय इसे खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों सुबुंफोरनि गेजेराव सोलोंथाइखौ गोसारहोनो हायोब्लानो खाना फोथायनाया जोंनि समाजनिफ्राय खमायलांगोन आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरा बेबायदि खाना फोथायनायखौ नागारनानै गावजों गाव खौसेथियै हेफाजाब होज्लायनाय अनलायनायनि गेजेरजों समान नोजोरजों नायलायनायनि गेजेरजोंहाय समाजखौ आरो साफ्रोमबो गाव गावखौ जौगाहोलांनायाव हेफाजाब मोन्नो हागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनानै सोलोंथाइ गोनां खालामनानै खाना फोथायनायखौ जोंनि समाजनिफ्राय जोङो गैया खालामनो हागोन